हां जी साढ़े म्हल्ले बिच इक जागत ऐ जेह्का मतलब उसी नृत्य करने दा बड़ा गै शौक ऐ ते ओह् करदा बी ऐ ते उसी की के मतलब रुकावटां दिक्खना पौंदियां कि इक ते ते जेह्के नुहाड़े घरै आह्ले न ओह् निं मनदे ओह् आखदे न कि असें तुगी डांस निं कराना पढ़ाना ते ओह्दी जेह्की डांस बिच बड़ी रुचि ऐ ते ओह् केह् करदा हा कि छप्पी छप्पियै डांस सिखदा हा जेल्लै उ'न्नै बल्लें बल्लें कम्म करना शुरू कीता हा शैल डांस करना शुरू कीता ओह् जेह्का कि साढ़ा रियासी दा छोटा डांसर बनी गेआ ओह् बड़ा गै जैदा मतलब अग्गें बधेआ ते उ'न्नै अपना इक चैनल धोड़ी बनाई ओड़ेआ कि डांस आह्ला ते ओह् अज्ज बड़ा गै ते में ओह्दे कोला बड़ी जैदा गै प्रेरित होई दी आं